हाँ बाल श्रम के बारे में मैं कुछ बता सकती हूँ कि बाल श्रम बहुत ही छोटे छोटे गरीब बच्चों को है न बड़े बड़े ठेकेदार मज़दूरी करवाते हैं अपने घरों में काम करवाते हैं और बाल श्रम जो है चौदह साल से अथी सोलह साल से कम उम्र के बच्चों को होटल कारखानों और ईंट की भट्ठी पर मज़दूरी करवाई जाती है यह सब बिल्कुल के खराब है सरकार को इसके लिए है न कुछ को कदम उठाने चाहिए और है न क्या कहते हैं उनको माँ बाप को जागरूक करना चाहिए कि उन्हें बाल मज़दूरी न कराई जाए उन पर केस भी हो सकता है सरकार को इन्हें रोकने के लिए तरह तरह के उपाय करने चाहिए और इन्हें पढ़ाई लिखाई पर बच्चों को काम ध्यान देना चहिए इनके माँ बाप को भी है न अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना चाहिए उन्हें साक्षर करना चाहिए ताकि वो है न इस बाल मज़दूड़ी से रोक सकें और है न उनका जीवन बढ़ियाँ से है न सुचारु रूप से चल सके ताकि अपने माँ बाप का नाम रौसन कर सके बाल मज़दूरी रुक जाएगी तो सरकार ए हमारे देश में विकास भी धीरे धीरे शुरू हो जाएगा बाल मज़दूरी से है न बहुतों का घर तबाह हो चुका है व बाल मज़दूरी बहुत ही ए एक प्रकार की कुप्रथा है बाल मज़दूरी को हर हालत में रोकना चाहिए